زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھا یا رسوم کہہ لیجیے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور قتل کیا جاتا تھا یوں کہہ لیجیے اس کو دفنا دیا جاتا تھا بس گھر میں لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک طریقے سے بہت بڑا پہاڑ جسے ان کے سر پر ٹوٹ جاتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لڑکیوں کے بارے میں بتایا کہ لڑکیاں کتنی بڑی نعمت ہیں تو اللہ دھیرے دھیرے پھر وہ رسم و روایات ختم ہوئیں اللہ کا فضل ہے کرم ہے اور اس وقت مخصوص گروہوں کے بارے میں کیا بتایا جائے طرح طرح کے نئے نئے بدعات شامل شمار ان کی ہر نئے نئے بدعت ہو رہے ہیں نئے نئے رسم و رواج ہو رہے ہیں اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو نقصان پہنچانے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے بس کس طرح دوسرے گروہ کو سامنے والے کو نقصان پہنچائے بھائی چارگی نہیں رہ گئی انسانیت نہیں رہ گئی اتحاد نہیں رہ گیا اور ایک مخصوص طریقے سے ایک پورا ناکابندی کے ساتھ یا یوں کہہ لیں کہ ایک پورے جال بچھا کر نقصان پہنچایا جاتا ہے رسم و روایات کے ذریعہ بھی تیسواں ہو چالیسواں ہو اور اس طریقے سے اور بہت سارے ہیں ذات پات کی بنیاد پر بہت برا سلوک کیا جاتا ہے چاہے خواتین کے ساتھ ہو اور ایک شادی بیاہ میں ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی بڑی بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں ان کی شادیاں تک نہیں ہوتیں اور بیچاری اپنی خواہشات کو یونہی دبا کر رہ جاتی ہیں